अहाँ ट्रेवलिंग एजेन्ट बाजि रहल छी कि ओ हमरा कनि फैमिलीकऽ सङ्ग आ कि कहे घुमयके छलह ताहिलऽ हमरा होटल चाही आ ओहिमे व्यवस्था होयके चाही व्यवस्था भऽ सकैत छै कि हँ हँ हँ

अच्छा चारि हजार कुछ जादे नहि भऽ गेलय एहिमे व्यवस्था की सभ छै जेना हमरा गाड़ीके व्यवस्था भऽ सकैत छै आ आ एहिमे वाईफाईके व्यवस्था भऽ सकैत छै कि बेडसभ केहन छै ईसभ कनि बता देबय तऽ बढिआँ रहते न कनि बता दिअ तऽ

ओऽ ओसभ मिल जेतय तब कनि पैसा जादे नहि लऽ रहल छियै अहाँ चारि हजार आओरसभमे तऽ देखत छियै कि ओऽ वाई फाई भी मिलैत छै एयर कन्डिशनर भी मिलैत छै आओर लंचके व्यवस्था होइत छै ब्रेकफास्टके व्यवस्था होइत छै तऽ ओहिभमे तऽ फिर भी ओहिसभमे चारि हजार रहैत छै तऽ आब अहाँ कनि जादे नहि लऽ रहल छियै ई होटलके आओरसभ कोनो दोसर कि छै बाजू हँ आ आ आओर कोनो दोसर होटल नहि छै कि जेकरा सङगे हमरा सभ व्यवस्था मिलि जाइत की लै कि आजकल बिना वाइ फाइ के तऽ कुछ होइत नहि छै एहि दुआरे कनि वाइ फाइ ए सी ओसभ रहनाइ जरूरी छै नहि आओर कनि

अच्छा सुविधासभ देतय कतय तक लैत छै ओ हँ छओ हजार सभ व्यवस्था देतय न ओ अच्छा ठीक छै तब कि करबे आब आब आयब रहल छियै तऽ लइए लेबय ओहिसभमे व्यवस्थामऽ हमरा कोनो चीजके दिक्कत नहि न होतय ओहिमे ठीक छै तब अहाँ डन हँ कऽ दिओ तब ठीक छै ठीक छै